भाभी ॿुधो था हा मां क्रिश थो ॻाल्हायां अरे हे ख़बर त पई पासे वरो पासे वारो जेको रमू आहे किथां थी आयो आहे मां हुनजे वॉट्सप ते स्टेटस ते ॾिठोमांव तव्हांजी हुन जी हुन जी जोइ तव्हांजी पकी साहेड़ी लॻंदी आहे न त हुन खां पुछी ॿुधायो किथे वयो आहे बीहो बीहो बीहो मां त हिते ॾि ॾिसांतो हिन उपनेश्वर मंदरु लिखियो आहे इहे ॾाढो सुठो मंदर थो लॻे मूंखे त हाणे त सावण बि चालू थियो आहे पहिरों सावणु आहे

मूंखे पुछी ॿुधायो न हे कीअं विया आहिनि कॾहिं विया आहिनि त मां बि वञा पोइ थाने में आहे

पुछी करे ॿुधायो न पोइ गॾु हलऊं था असां सुबुहु जो असां हितां ट्रेन मां ट्रेन में निकिरंदा ट्रेन में निकिरी वेंदासीं हितां थाने जिला असांखे कलाकु लॻंदो थाना थाना स्टेशन खां न मतिलबु असांखे असांजे घर खां ॾेढ कलाकु परे आहे असांजो उपनेश्वर मंदरु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे त सूमर जी पक अथव अच्छा अच्छा अच्छा त हेड़े हिसाब से असांखे निकिरणो पवंदो उपनेश्वर मंदर जे लाइ तव्हां जे अभिषेक करण जे लाइ ॿुधो त हीअं असांखे हुते महाराज कराईंदा कि असांखे पाण खे करिणो पवंदो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे त असां डन था कयूं सुबुह जो निकिरंदासीं असां ठीकु आहे हे मां मां बि ॿुधाए थो छॾियां घर में उपनेश्वर मंदरु हलंदासीं करे कंहिंखे मां गॾु वठी हलणो आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु हा हलो हर हर महादेव